सुपौल सुपौलमे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बड़ नीक अछि जाहिमे सदर हस्पताल प्राइवट के नीक बहुत तरह के प्राइवट हस्पताल सब अछि जाहिमे सबसे नीक सुविधा सदर हस्पतालमे अछि सदर हस्पतालमे सदर हस्पतालमे बहुत तरह के इलाज होयत अछि कैन्सर के नहि होयत अछि जेना फीवर भए गेल बुख़ार चेचक हेजा भेजा सबके इलाज होयत अछि सदर सदर होस्पिटलमे सुविधाजनक बहुत किछु अछि जेना आ ब्लड प्रेसर जाँच बुख़ार जाँच ई सबके सुविधा अछि चिकित्सक होयत भी कम परि जाइत अछि बहुत ज़्यादा भीड़ होइ के कारण सु चिकित्सक चिकित्सक टाइम सॅं आबय छलै चिकित्सक अपन काम पूरा नीक सॅं करै छलै मगर आओर चिकित्सक होइ के आवश्यकता अछि आओर नीक चिकित्सक होए के बहुत ही ज़रूरी अछि